میں نے زومیٹو کی ویب سائٹ سے کھانا منگایا تھا اور مجھے پتا نہیں چل پا رہا ہے کہ میرا کھانا مجھ تک کب پہونچے گا کس وقت پہونچے گا یا پھر کھانا مطلب کیا آئے گا مطلب مجھے نہیں چل پا رہا پتا کیوںکہ میرے فون کا نیٹ ورک جو ہے ایشو خراب ہو رکھا ہے اور یہاں پہ نیٹ ورک پروبلم بہت زیادہ ہے ہمارے ہمارے اسٹیٹ میں یہاں پہ نیٹ ورک پروبلم بہت زیادہ ہے تو مجھے نا بہت دقت آرہی ہے کرپیا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میرا جو کھانا ہے وہ کس وقت آئے گا اور میں نے اپنے کھانے کی پیمنٹ بھی آن لائن پے کردی ہے اپنے فون سے جس میں کہ بہت دقتیں آ رہی ہیں تو مجھے پتا نہیں چل پا رہا کہ میری پیمنٹ صحیح جگہ پہونچی آپ لوگوں کے پاس تک پہونچی یا نہیں پہونچی تو کرپیا مجھے وہ بتا دیں مجھے یہ پتا نہیں چل پا رہا ہے کہ میری پینٹ آپ کے پاس پہنچ چکی ہے یا نہیں پہونچی ہے میرا نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو چیک کر کے آپ مجھے بتائیں کہ میری پیمنٹ ہو گئی ہے